हांव धांवपाचें रनिंगा आशिल्लें मागीर एक दीस कितें जालें आमी पयलीं शंबर मिटर बी घेतालें मागीर ते जिकले म्हणून मागीर दुसऱ्या गांवान गेलीं मागीर म्हाका चारशे मिटर धांवपाक आशिल्लें तेन्ना हांव धांवता धांवता मदीं तेजो दुसऱ्याचो पांय लागून हांव पडलें आनी पडटकी म्हाका मागीर सायडीक आमचो सर आशिल्लो तेणी मागीर वयर काडलो आनी मागीर म्हाका भरपूर घाव जाल्लो आनी रगत व्हांवतालें मागीर आनी एक एक वखद घेवन औशध घेवन थंय रावतालो तेणें मागीर म्हाका बेगीन बेगीन औशध हाडून दिलें आनी मागीर तो घावो हांवेन पुसलो डॅटोलान आनी ताणी तेणीन पुसलो आनी मागीर ताचेर वखद लायलें आनी मागीर मलम पट्टी केली